सुपौलमे रोजगार आ रोजी रोटीके मुख्य स्रोत अछि कृषि लेकिन ओकर अलावे उद्योग भी जे छै रोजगारके क्षेत्रमे बहुत बड़ा भूमिका निभा रहल छै स्वरोजगारके अवसर जेकरा जाहि हिसाबसँ बैकग्राऊण्ड छै जाहि हिसाबके हुनकर पीढ़ीके संपत्तिसँ संबन्धित ओकर आर्थिक स्थिति छै ओहि अनुसार ओकर मुख्य स्रोत बनि जाइए अर्थात अगर कोनो व्यक्तिकें पीढ़ीमे जमीन जगह ज्यादा होइत छै तऽ ओ अगर सरकारी नौकरी सेवामे नहियो जाइए तऽ अपन गुजाराके लेल अपन निजी जिन्दगीसँ लएके सामाजिक जिन्दगी तकके आवश्यकताक पूर्ति अपन खेती या कृषिसँ अपन कए लय छै बचलै इमहरका लोक सरकारी नौकरी पसन्द करैत छै या निजी नौकरी तऽ बिल्कुल सरकारी नौकरी पसन्द करैत छै आओर कहीं नऽ कहीं एतुका लोककेँ ई मनसा छै जे सरकारी नौकरीमे प्रतिष्ठा जादा होइत छै हालाँकि अगर हम्मर निजी अगर विचार जानल जाय तऽ हम तऽ इएह कहब कि अगर मनमे हमरा पसन्द छै कि हम खेती करी हम वृक्षारोपण करी अगर हम बागवानी करी अगर हमरा ओ लागै छै की नहि इ हमर जीवन उपार्जनके लिए सभसँ बेहतर छै तऽ हम हमरा ओहिमे आनन्द छथि अगर ककरो पूछल जाए डीपली तऽ ट्युशनो पढ़बैके इच्छा होइए अगर शिक्षित छी तऽ हमर सोच इहो रहैए कि अगल बगल आसपासके बच्चाकेँ शिक्षित करल जाय आओर कहीं न कहीं ओ आगु सरकारी नौकरियोके अवसरक पैदा करै छै तऽ पसन्दके जहाँ तक बात छै आ नापसन्दके बात छै तऽ पसन्द तऽ सभके छै लेकिन कहीं न कहीं मजबूरिओ छै किआ किआकि ओहि सरकारी नौकरीके वजहसँ लोक अपन पसन्द कऽ काज नहि कए पाबै छथि ओ अपन दिलके इच्छाके अपन सम्पूर्णताके सए प्रतिशत अपन व्यवहारमे उतरि नहि पाबैए तऽ ई हमरा समझसँ निजी नौकरी आ सरकारी नौकरीमे जे पसन्दके बीच अन्तर छै ओ हमरा यहाँ व्याप्त यऽ आ बचलै अपन जिलामे बेरोजगारी देखै छी बिल्कुल देखै छी बेरोजगारी तऽ छबय करै जे मानि लिअ तीन तरहकेँ परिवार होइत छै एक होइछै पिछड़ा एक होइत छै मध्यम आओर एक होइत छै आर्थिक स्थिति जेकर मजबूत रहैए तऽ जिनकर आर्थिक स्थिति मजबूत होइत छै ओ तऽ अपन आवश्यकताके सभ पूर्ति कऽ लइए बचलै मध्यम वर्गीय लोग मध्यम वर्गीय लोग भी कुछ सरकारी सेवामे जाके करय छै तऽ कुछ जे छै से अपन निजी रोजगारके द्वारा कए लेइ छै आओर ओहिसँ जे नीचाँ तबकाके छै ओहि समूहक लोककेँ सरकारी नौकरीके बेसी आवश्यकता छै आओर कहीं न कहीं ओकरा पास अपन बच्चाकेँ पढ़ा लिखाके सरकारी सेवामे अन्दर घुसा देनाइ हुनकर जे छै से मुख्य ध्येय रहै छै बचपनसँ लयके आओर जब तक ओ शिक्षा दिक्षा या जबतक ओ क्षमताके अनुसार शिक्षा अपन बाल बच्चाकेँ दय यऽ तब तक